मां गोवा घुमण वई हुअसि ऐं सियालिक खां वधीक मूंखे गोवा तंहिंजे करे वणंदो आहे छोकी हुते जाम बीच आहिनि ऐं गरमीअ में जाम खुलती जॻह आहे त उहा जाम सुठी आहे